हमर सभके खास पक्षी जे यए परबा जकरा कहै छियै कबूतर ओ यए आओर खास करि कऽ ओ पक्षीकेँ हमहूँ पोसै छी आओर हमरा सभसँ नीक परबा लागैए कहावत नहि छै पुरान जमानामे परबासभ जे अछि परबाके गलामे चिट्ठी बान्हि दैत रहय ओ उड़ि कऽ दोसर ठाम जा कऽ ओकर सगा सम्बन्धीमे दए आबैत रहै परबाके लिए हमरा सभ सवेरे जे छै आहार जेना गेहूँ चावल इसभ छीँटि देलहुँ आ एक टा गिलासमे पानि सभ से दए दै छियै बड़ा नीकसँ खयलक पीलक अपन पीलक आओर बाड़ी सभमे जे छै मैना तोता कोयलोसभ कखनहु कखनहु रहैए कोयलक आवाज हमरा सभकेँ चारि बजे लगभग रातिमे उठाए दैए आओर नीक आवाज कोयलके लागै छै आओर मैनासभ जे छै गाछपर कलरव मचाबैत रहै छै जकरा सभके लिए छतपर हमरासभ अनाज दए दै छियै आओर सभ पक्षीसभ मिलि जुलि कऽ आबि कऽ ओकरा खाइए पक्षीके लेल हमरा सभसँ नीक परबे यए परबा जे छै पक्षीमे सभसँ नीक पक्षी हमरा सभके हिसाबसँ यए जहाँ तक परबाके हमरा सभ खाइ तऽ नहि छी लेकिन पोसै छी परबा पोसि कऽ हमरा सभके जे छै आरो गाममे देलहुँ अहूँसभ पोसू गाममे लोकसभ बहुत परबासभ पोसै छै आरो एहिसे की होइ छै कि कमसँ कम सवेरे जागयके एक टा जे छै बड़ा नीक ई होइ छै चारि बजलै परबासभ जे छै कुलबुल कुलबुल कुलबुल कुलबुल करैत रहै छै आओर बाड़ीमे जे छै कोयलसभ जे छै चारि बजे अपन आवाजसँ उठबयके शुरू कए दै छै कोयलक आवाज सभसँ नीक अछि खास करि कऽ हमर सभकेँ पछवारक गाछीमे कोयलक कोयलसभ चुनमुनिआँ पक्षी होइ छै ओहोसभ कौआसभ कौआ मैना तोता इसभ सभ पक्षी चुलबुल चुलबुल चुलबुल चुलबुल करैत रहैए जकरासँ बच्चा सभकेँ सेहो एक टा खेलाइके होइ छै अरे कौआ बाजलौ हे रे मैना बाजलौ बच्चासभ कुलबुल कुलबुल से करैत रहैए आ बड़ा नीक लागैए मतलब जे छै से